हाँ हम जो है सो कुछ दिन पढ़ने जो है सो अयोध्या आए राम मंदिर जो है सो उस में उद्घाटन हुआ था उस में किसी तरह जो है सो आने का जगह नहीं था ट्रेन में फिर भी भीड़ था बहुत ज़्यादा लेकिन किसी प्रकार से जो है सो अयोध्या अयोध्या राम मंदिर देखने के लिए और उस में संगीत कार्यक्रम बहुत धूम धाम से चल रहा था वो देखने के लिए जो है सो हम को इच्छा हुई हम अयोध्या जो है सो गए अयोध्या में बहुत तरह के जो है सो कलाकार आए हुए थे बहुत तरह का संगीतमय हुआ बहुत तरह का जो है सो नाच गान हुआ बहुत कुछ था और उत्साहमत मज़ा हुआ था जहाँ भी जाते थे वहाँ जय श्री राम का नारा लगता था जय श्री राम का जो है सो लोग जो है सो जय जयकार करते थे और जो है सो वहाँ पर जो है सो बहुत तरह का वो गीत था बहुत बड़ा एक घंटा है जो कि एक आदमी जो है सो घंटा को बनाने में जो है सो पूरे अपना जीवन में जो कमाई कमाया था वो पूरे घंटा जो है सो बना लगे जो है सो बना कर के जय से श्री राम मंदिर अयोध्या में जो है सो वो दिए हैं और जो है सो बहुत अच्छा घंटा है जो घंटा जो है सो एक जगह रखा हुआ रहता है घंटा बजता है और उसमें बहुत अच्छा लगता है यही सब देखने के लिए हम लोग वो अथी अयोध्या गए थे और देखने के बाद बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रिय जगह है वहाँ पर जो है सो दशरथ जी का मूर्ति बना हुआ है श्री रामचंद्र जी का लक्षमण जी सीता जी सब का जो है सो दर्शाया हुआ है इसके बाद गए यहाँ क्या मथुरा मथुरा में भी जो है सो बहुत प्रकार का जो है सो हम देखें जो है सो कैसे कृष्ण भगवान जैसे कहाँ कहाँ क्या किए सब जो है सो देखे वहाँ पर वृदावन गए वृदावन में भी जो है सो बहुत तरह का जो है सो सब कुछ देखे कृष्ण जी कहाँ कहाँ लीला किए थे कदम के पेड़ पर कैसे जा कर के जो है सो चढ़ कर के बाँसुरी बजाते थे सब हम लोग जो है सो वहाँ पर गए उस स्थान पर जा कर के घूमे फिरे बहुत आनंद मिलता था बहुत अच्छा लगता था जगह सब जो है सो पटना में जो है सो होली के शुभ अवसर पर जो है सो हम लोग बहुतों बार जो है सो गए हैं तो जो है सो पाटलीपुत्र में जो है सो बहुत बहुत सब कुछ सब में नाच गाए में होता था बहुत तरह का जो है सो वहाँ जैसे अनेक गाय राजस्थान से जो है सो सब गायिका सब आती थीं और बहुत तरह का अच्छा लगता था पाटलीपुत्र में पटना सिटी में जो है सो जनता होटल के पीछे में जो सो सन जनता होटल के पीछे जो है सो एगो धर्मशाला है उस में जो है सो बहुत बहुत अच्छा तरह से राजस्थान के कलाकार आए थे और वहाँ पर जो है सब का समारोह मनाया गया था बहुत अच्छा लगा और हम लोग जो है सो उत्साह से गए थे इधर जो है सो दरभंगा में गए थे दरभंगा जो है सो दरभंगा में भी बहुत अच्छा लगा यहाँ तो कोई ख़ास भीड़ नहीं था कार बस बस से गए थे बस में जो है सो डाले ना कोई बीस दरभंगा तक छोड़ बहुत नज़दीक है और वहाँ जा कर के जो है सो हम लोग देखें अच्छा कार्यक्रम और अच्छा लगा अच्छा लगा